नमस्ते आं जी आं जी क्लास मैडम तुस कोह्के बैच दे ओ क्लास कोह्का थुआढ़ा डांस दी क्लास केह्ड़ा बैच ऐ टाइमिंग केह् ऐ टाइमिंग केह् ऐ थुआढ़ी अच्छा अच्छा कोई नी कोई नी चार टू पंज जेह्का बैच हुंदा उस बैच दे ओ तुस अच्छा अच्छा कोई नी कोई नी अच्छा थोआड़ा टाइमिंग शैडयूल कल बी बेटा कल नी ऐ क्लास पर परसूं शा कान्टीन्यू उ'ऐ टाइमिंग रौह्नी चार टू पंज गै आं सेम टाइमिंग ऐ पर बट कल जेह्का ऐ ओह् ऑफ ऐ ते कल नी होनी ऐ क्लास ते उस शा अग्गै ओह् सेम गै टाइमिंग होनी क्लास दी नेईं नेईं क्योंकि होर बी बच्चे होंदे न होर बी बैचेस हैन ना फ्ही इक्कै घंटा रखना इक्कै घंटा रक्खे दा सारें आस्तै मिनीमम

आं ओह् ते ऐ पर कुसै दिन अगर ऑफ होग तां फ्ही उस दिन अस दो तिन घंटे करी सकदे जिस दिन कुतै इयां छुट्टी होऐ ते उस दिन अस दो तिन घंटे और प्रैक्टिस करी सकदे पर इ'यां इक इक घैंटा गै दिन दी प्रैक्टिस कोई नी कोई नी तुस गाना केह्ड़ा थुआढ़ा गाना अच्छा अच्छा ठीक ऐ ओह् स्टैप्स में त्यार करी ओड़े दे न उसदे ते तुसें बस्स सिक्खनी त्यारी ऐ

इक कम्म करगी अ'ऊं ग्रुप बनाई ओड़गी नां तुसें सारें बच्चें दा जेह्के उस बैच दे बच्चें न सारें दा अ'ऊं ग्रुप बनाई ओड़गी ते तुस इक्क कम्म करेओ जेह्के बी उस बैच दे बच्चे न मिगी नां लिखियै इक लिस्ट बनाइयै देई ओड़ेओ न मिक्की अपने कन्नै फोन नंबर लिखी लैएओ उसदे उप्पर ते अ'ऊं ओह् ग्रुप बनाई ओड़गी ते ब्हट्स ऐप उप्पर ग्रुप बनाई ओड़गी तुसें केह् करना अ'ऊं तुसेंगी उत्थै सनाई ओड़गी जेह्का बी अगर कुतै क्लास टाइमिंग चेंज होऐ जां नेई होऐ ते ओह् उत्थुआं तुस सिद्धा उत्थुआं सनाई ओड़गी ते इयां आस्तै टाइमिंग ओह् ऐ कि कल ऑफ ऐ स्हाड़ी डांस क्लास ते उस शा अग्गे कान्टीन्यू उइये सेम टाइमिंग चार टू पंज गै रौह्नी ठीक ऐ ठीक ऐ बच्चे ओके ओके ओके बेटे ओके बेटे कोई गल्ल नी कुसै बेल्ले बी ओके ओके बेटे